हमारे गाँव में ख़राब ऐम्बुलेंस कनिक्टीविटी के कारण बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान चली जाती है सही समय पर उपचार ना मिलने के कारण उन्हें अपने निजी स्वास्थ्य और कुछ अन्य कमियों के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है हमें इनकी कई सारे काम ऐम्बुलैंस द्वारा किए जाते हैं पर हम ये नहीं कर पाते क्योंकि हर गाँव की जो सड़कें होती हैं वो काफ़ी ख़राब चल रही हैं और इनकी स्थितियों पर कोई कुछ हो नहीं पा रहा है और हम यह चाहते हैं कि कई सारे काम आसानी से हो जाएँ ऐम्बुलैंस कनिक्टीविटी जैसे की गाँव में कई लोग हैं जो उपचार ना कर पाने के उचित उपचार ना करवाने के कारण अपने प्राण त्याग देते हैं और एम्बुलेंस सेवा बहुत कम समय तक ही सीमित रहती है और ऐम्बुलेंस सेवा करवाने के लिए हम उचित जानकारी भी नहीं प्राप्त कर सकते जैसे कि और सब बहुत सारे हैं जैसे कि डैल फ़्री वो एक सौ आठ जिसपे अगर से हम फ़ोन करते हैं ओ या फिर गाँव से ऐम्ब अस्पताल की दूरी बहुत ज़्यादा है इसके कारण हम अस्पताल समय से ना पहुँच पाने कारण और अगर से ऐम्बुलेंस नहीं अगर से ऐम्बुलेंस नहीं आ पाती समय से तो हमें निजी वाहनों पर आधारित रहना पड़ता है और निजी वाहनों पे आधारित ना मिलने के बारण कारण हमें सगड़ी और जैसे प्रसनल बाइक इसके कारण जो भी महिला प्रेग्नेंट होती है उन्हें बहुत सारे दिक़्क़तों का सामना करना पड़ता है कई बार तो कई बार तो किसी भी साधन ना होने के कारण हमें पैदल ही जाना पड़ता है और पैदल जाते जाते हीं जच्चे और बच्चा दोनो हीं अपने प्राण से हाथ धो बैठते हैं हमें कई सारे इसके उपाय सोचने चाहिए और लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं और ऐम्बुलेंस सेवा बहुत लेट मिलने के कारण हमें हमें कई सारे गाँव में ऐसे सामना करना पड़ता है चीज़ों का जो नहीं होना चाहिए जैसे कि समय समय पर बच्चा और जच्चा दोनों की जाँच होना ऐम्बुलेंस सेवा कभी भी जल्दी टाइम पर अगर से नहीं मिलती है तो दोनों की जान पर बन आती है लेकिन हमें इसका ख़्याल रखना चाहिए और सरकार हमारे सुविधा के लिए एक सौ आठ और एक सौ दो नंबर दोनों ही हेल्पलाइन नंबर हैं और दोनों पे हमें कॉल करने हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो ऐम्बुलेंस होती है वो अस्पताल पर अनुपलब्ध होती है और ऐम्बुलेंस कर्मचारी भी नहीं रहते हैं जैसे कि ऐम्बुलैंस अगर से आपके नहीं पहुँच पाती हमारे पास गाँव अगर से हम लोग का अगर से चिकित्सा छ अस्पताल से दूर है तो हमें कई सारे काम अथवा कई सारे चीज़ों का सामना करना पड़ता है परेशानियों का हम यह चाहते हैं कि और सभी कार्य आसानी से हो सकें इसके लिए कुछ सोचें